हैल्लो मतलव कि बड़े लोग अजकल जेह्ड़े पढ़े दे नै इयां मतलव कि इयां फिरा दे नै खज्जल होआ दे नै ओह् तां खज्जल होआ दे अपनी बज़ह कन्नै खज्जल होआ दे सारें गै लोकें दा ध्यान इस समें गौरमैंट नौकरी तरफ ऐ के हां भाई गौरमैंट नौकरी मिलै जेह्ड़ा मतलव कि अग्गैं जाइयै ब्याह् ब्यूह् बी करने नी तां करियै सारें दा ध्यान गौरमैंट आह्ली सैड ऐ कि गौरमैंट जॉव मिलै असें ते गौरमैंट जॉब हून इन्ने जने कुसी कुसी देऐ गौरमैंट जॉब ओह् लोग गल्त सोचदे गल्ती सारी गौरमैंट दी गौरमैंट दी बी केह् गल्ती ऐ अजकल होई दा कि जादै जादै नंबर लैओ फिर ओह्दे बाद नौकरी मिली सकदी ऐ इयां तुस आक्खो के हां भाई नौकरी ते पढ़ियै गै लब्भनी ऐ मतलव कि मैह्नत दे करनी गै पौनी ऐ जूथ मतलव कि जेह्ड़ा जूथ ऐ साढ़ा उसी मैह्नत करनी पौनी ऐ मैह्नत करगे गौरमैंट नौकरी मिलनी ऐ गौरमैंट नौकरी आक्खो हून तुस भाई हां भाई असें ई घर बैठैं दै गरैजुएशन कीती ऐ ऐम ए कीती ऐ ओह्दे उनें मतलव कि शैल मैह्नत करियै नी पढ़ी दी ऐ उनें ई इंगलिश नी आंदी मतलब कि डोगरी नी आंदी अपनी शैल हिन्दी नी आंदी ते ओह् आक्खन आपें असें गौरमैंट नौकरी चाही दी ऐ गौरमैंट उनें नौकरी थोह्ड़े देनी ऐं के हां भाई सौ चा पंजा पर्सैंसैंट लेई तुसें ऐम ए कीती ते ओह् थोह्ड़े ना मतलव कि उनें दिक्खना हाई कवालिफिकेशन दिक्खनी मतलव कि कुन जादा मतलव कि जि'नें जादा नंबर लेदे नै उ'नें ई मतलव कि मिलनी ऐ बाकी मैह्नत करन ते जरूर उनें ओह् मिलग नौकरी मिलग जरूर उनें गौरमैंट मतलव कि उ'नें सारें दा गै ध्यान गौरमैंट नौकरी गौरमैंट नौकरी सारे गै चांह्दे असें गौरमैंट नौकरी मतलव कि कोई नी चांह्दा असें ई गौरमैंट नौकरी नेई मिलै सारें दा इ'यै ध्यान कि असें ई गौरमैंट दी नौकरी चाही दी ऐ लोग चांह्दे न कि असें गौरमैंट नौकरी मिलै होर कोई नौकरी अपनै कम्म ते जादा कोई करदा नी जादा इ'यां खेत्ती बाड़ी कु'न करग इन्नी सारें दा ध्यान इ'यै कि हां भाई मैह्नत करियै पढ़ियै ते गौरमैंट नौकरी लैच्चै